हे भगवान लेट होगेलो छै अभितक कैब बुक करलियो छिए एलो नहि छै कैसे पहुँचबै हम कहैए हेलो हेलो कखनि कखनि कखनि अएबह अभितक अभितक एलो नहि छह हमरा लेट होगेलै हमरा इतना बजे पहुँचना रहैए अभी नओ बजि गेलोछै हमरा साढ़े नओ बजे पहुँचना छै तऽ कखनि आब हम कखनि जेबए आओर जेबए कि नहि जेबए आज छुटले हमरो क्लास छुटले जल्दी आबह जल्दी